ना हमनाय समाव आं माखासे आदबफोरखौ खायदाफोरखौ बाहायो जेरै गिबियावनो दंग'खौ बा दैखौ थेनानै लानानै बिनि उनाव दैखौ सारगार हरनाय जायो जेब्लासिम दैया राना अब्लासिम नाखौ जोंं हमनो हाया बिनिखायनो बे आदबखौ बाहायनाय जायो फार्स्टाव दैखौ बेंखनजोबनानै थेनानै लानाय जायो बिनि उनाव दैखौ सारगार हरनाय जायो ना हमनो थांनायनि सिगांनो फास्ट गिबियावनो जेखाइ खबाइ सेन बायदिखौ थाग थियारि खालामनानै लानांगौ जायो आरो खालामनानै लानाय जायो बिनिफ्राय आं लैथो बा दैमायाव फ्राय नै घन्टासिम आं समखौ खाथायो